बच्चे को हिन्दी भाषा सिखानी बहुत ज़रूरी है बच्चा जो होता है वह हिन्दी भाषा कहीं भी चलता है हिन्दी बोलने से बच्चा कहीं भी जाए हिन्दी बोले तो वह कहीं ना बोल सकता है ना भुतला सकता है ना कहीं भी जा सकता है एक हिन्दी भाषा ऐसी है अपने बच्चे को सिखाना चाहिए और बच्चे जहाँ भी जाएँगे हिन्दी भाषा बोलेंगे किसी भी देश किसी भी राज्य कहीं भी हिन्दी बोलने से सभी उनकी भाषा को पकड़ेंगे सभी उनको पहचानेंगे और ऐसे ठेठी बोलने से सभी जगह सब लोग नहीं पहचान मतलब सुन पाते हैं सब लोग नहीं पकड़ पाते हैं बात को जिससे बहुत यही समस्याएँ हो जाती यह बच्चा क्या बोल रहा है क्या माँग रहा है क्या कह रहा है ये सभी लोग नहीं समझ पाते हैं हिन्दी भाषा एक ऐसी है जो बहुत जगह चलता है हिन्दी सबको सिखाना चाहिए हिन्दी बच्ची को सिखाना बहुत ज़रूरी होती है हिन्दी भाषा सिखाना चाहिए बच्चे को हिन्दी भाषा हर एक अपना भाषा हुआ जो सभी को जानना चाहिए सभी को सीखना चाहिए और हिन्दी भाषा है जो सभी लोग जानते हैं हिन्दी बोलने से कोई कहीं भी जा सकता है आ सकता है हिन्दी भाषा बहुत ओ सभी राज्य में चलता है सभी देश में हिन्दी बोलने से सब अपना बातचीत कर सकते हैं हिन्दी एक अपनी राष्ट्रीय भाषा है जो सब बोलते हैं सब करते हैं हिन्दी नहीं बोलने से बच्चे लोग को हिन्दी सिखाना ज़रूरी है बच्चे सब हिन्दी बात करते हैं हिन्दी में बात भी करनी अच्छी लगती है ठेठी सभी बोलते हैं तो एकदम ऐसे लगता है जैसे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहें कोई समझ नहीं पाते हैं हिन्दी भाषा बहुत ही अच्छी लगती है इसीलिए बच्चे को हिन्दी सिखाना चाहिए बच्चे को लोग जन्म से ही अभी आप हिन्दी सिखाना शुरू कर देते हैं जो बच्चे हिन्दी में बातचीत करते हैं बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे को हिन्दी भाषा सिखाना बहुत ही अच्छी लगती है वही सिखाना चाहिए सभी को बहुत अच्छा लगता है